जोंनि जायगाया गामियारि जोंनि आबादारिफ्रा गावसोरनि आबादखौ जेनेबा आबाद फोथारनिफ्राय लाबोनायाव आरो बिखौ बाजाराव फानहैनाया जोबोर जेंना जों मोगा मोगि जानांगौ जायो जोंनि लामाफोरा थाब जायोब्ला बे बेसादफोरखौ लांनो हाया बाजाराव लांनो हाया आरो बेखौ आबाद फोथारनिफ्राय नसिम लाबोनायाव जेंना जायो माइ आबाद मावो जोंनि आबादारिफोरा बांसिनै बे माइ आबाद मावनायाव थांनायाव माने हाब्रुजों बिराद माने लामाया मोजां नङा लामाया लामाया हाब्रु बेहाय मा हान्थुसे हान्थुसे हाबो लामाया आरो मोसौ मोसौबो होयो बे लामाजोंनो मोसौ बिदिनो गोबोरखि बिदि थाला जोबनाय माने खिनानै गालाङो गोबोरखि बिदिनो हाब्रुजों गाग्लिजानानै बिदिनो लामाया गाज्रि जायो बेयाव बेजों थांनानै आबादखौ मावो आरो बे आबादखौ मेसेंआव लाबोनायावबो बिदिनो खस्थ' जायो थेलाजों लाबोयो बिदिनो सोरबाबा ट्रेक्टरजों लाबोयो ट्रेक्टर भारा होनानै बिदिनो न'आव लाबोनानै माइखौ नाखांनानै आरो बाजारसिम फानहैनायाव बाजारसिम फानहैनायावबो बिदिनो खस्थ' जायो बिदि थेला गारिजों बोनानै लाङो बिदिनो मोसौ गारिजों बोनानै लाङो ओमफाय बिदिनो बिदिनो फानहैयो आरो सोरबाबा बेबायदिनो माखासेया बिदिनो न'आवबो बिदि बायग्रा फैयोब्ला बेफोरबादिनो फानहरो बिसोरनोबो खम बेसेनावनो बे फाननाय जायो आरोखि बेसादफोरखौ